दाउफोरनि बेमारानो जाबाय बिसोरो गुफुर खियो आरो गुफुर खायमा खियो होमब्लानो बिसोरखो आरो गारामा गाबो बिसोरबो होमब्लानो बेमार जानाय होननानै जों हमनो हायो आरो गोबां दै लोङो आरो बिसोरो दै लोङो आरो खियो दै लोङो आरो खियो आदार जानो हाया हाया जायो आरो बिसोर बेमाराव आमफाय जोङो हाथायनिफोराय सम सम मुलि होनांगौ जायो दाउ बेमार जाब्ला अब्लाबो दाउखो बेमार जाब्लाथाय बासायनो बेराद गोब्राब जायो आरो ओरैबायदि गोब्राब जायो बिसोरो थारमाने हजम जाया बिसिनि उदैयाव दैल' दैल' लोङो आदार जानो रोङा आरो दैहायनो खियो आरो मासे जादोंब्लाथाय गासिबो जालां जोबखायो दाउ बेमारा बिखौ जायै सायावनो जोथोन लानो हायाब्लाथाय दाउ बेमारा हाबहैब्लाथाय दाउखौ होबथानो हाया बेखिनियानो आरो बेयाव